अशें म्हाका दिसना किद्याक हालींच जो खूब फेमस इशू जाला म्हादयीचो ताका मिनिस्टरांनी म्हटलें ही म्हादयी आमची आई तिका वाचोवंक जाय ती डायवट करूंक जायना तिजो नॅचरल पाथ आसा तो फॉलो करुनी टायगर आसा तांचो रिझव वाचोंक जाय अशें खूब कारण सांगलें बट एंडाक अशें कळें की अमीत शान म्हटलें की म्हादयी मिटींग जाली तेन्ना प्रमोद सावंतानूय येवन म्हणजे आमचे वांगडा डिसायड केलें की म्हादयी डिवायड करया म्हुणून बट तोच मागीर गोंयांत येवन म्हणटा की आमी पॅनल बसयता आनी डायवट करूंक दिना सो हांगा आमकां जाणीव जावन येता की सगळें अल्टिमेट्ली पॉलिटिकल पावरूच आपली वाचोवपाक सोदता म्हादयी जर वाचोवपाचीत आशिल्ली जाल्यार अमीत शा असो अजिबात म्हणचो ना आशिल्लो आनी डिसिजन घेवन पॅनल बसचेना आशिल्ले हो जालो आतां आमचो रिसंट इशू बट फुडल्या बा फाटले जे कॉमन इशू आसा जशे की बेरोजगारपणां आनी बरें एज्युकेशन दिवप जाल्यार एज्युकेशन म्हाका दिसता गोंयांत न्याय मेळ्ळा बट अनएम्प्लॉयमँट खूब वाडलां बिकॉज भायले लोक हांगा येता आनी बरे ऑपॉचुनिटीज व्हरता आनी गोंयचे लोक वता भायर काम सोदपाक हांगा त्या खातीर गोंयचे लोक कशे गोंयांतन उरल्ले ना गवमँटान म्हाका दिसता आनी बऱ्यो स्किमी काडूंक जाय ईन द सँस की ताणें गोंयच्या लोकांक खातीर जे हांगा पंदरा वर्सां मायज जालीं रावता तांकं तांचो फुडार तांची भलायकी पळोवन किदें तरी करपाक जाय तशेंच हांगा न्ही इनवॅस्टमँट येता पय गोंयांत तो फक्त टुरिजमाचोच येता आतां सपोज टुरिजम बंद जालें जाल्यार मागीर फुडें लोकांक काम किदें बिकॉज हांगा इंडस्ट्री टुरिजमाचेरूच डिपँड आसा फाटल्या दिसांनी वर्सांनी मायनिंगूय बंद जाली थोड्यो इल्लिगल आशिल्ल्यो तें आसाच बट मायनींग आनी टुरिजमाचेरूच जगूंक शकना आमचो सर्वीस सॅक्टर मॅनुफॅक्चरींग सॅक्टर हाका गवमँटान बुस्ट दिवपाक जाय सो दॅट आमची प्रडक्टिविटी गोंयची वाडटली मागीर म्हणटा तें आमचें नैसर्गीक हाका खूब घात कसो जाला ईन द सँस लोकांचे जागे गेल्या झाडां कापप जालां आतां एक गवमंट नवी पावर लायन बसयता म्हणटा ओल्ड रिप्लेस करपा खातीर ती बरी गजाल आसा बट हांगा झाडां आनी सगळे नैसर्गीक जे आमचे रिसोसीस आसा ते सगळे काबार जाता सो गवमँटान एक सस्टेनेबल डॅवलपमँट पळोवपाक जाय जंय आमचें फ्युचर जनरेशनूय तांचो फ्युचरूय सेफ जातलो आनी आतांच्या जनरेशनाचोय बरो फायदो जातलो अशें